बाजू हँ हँ अच्छा हँ बोलू

हँ पहिने बोल हँ बोलू हँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अपना अपना हूँ

नहि हँ अच्छा हँ तैयो तऽ एतऽ बच्चा लै कऽ तऽ आबे पड़त अहाँके इसकुल ओहि ढङ्गसँ बच्चाके देखबै

हँ हूँ हँ हँ हँ नहि बच्चाके लै कऽ आबू पहिने एतऽ मने एथि होयते तबे ने कोनो गप

हँ

अच्छा तऽ एनहिए बच्चा लै के ऐबे तबे ने पाँच हजार रुपैआ छोड़ि देब हँ हँ बच्चाके लऽ लै कऽ अहाँ आबू